ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم میں اسکول سے مینجمنٹ ٹیچر بات کر رہا ہوں وہ بچوں کے ڈریسیس ہو گئے کیا جی کب تک ہوں گا سب کام اچھا جی اس سے پہلے کے بھی جو دیئے آپ ڈریسیس اس میں سلوئی وغیرہ اچھی نہیں تھی دیکھیے پیرنٹس کے جو ہے سو کمپلینس آ رہے تھے

اچھا جی کون کون سے کلاسیس کے ہو گئے سر ڈریسیس اچھا تو یہ جی جی میں میرے اپنے امپلائی سے جو ہے سو بات کر کے سو میں آپ کو ایڈوانس بھیج دینے کی کوشش کروں گا اب یہ جو ہو گیا کام ٹینتھ کلاس اور نائنتھ کلاس کا جی

جی میں امپلائی کو جو ہے سو بھیج دیتا ہوں جی اچھی بات ہے ذرا وہ کپڑا وغیرہ اچھا دیکھ کے کٹ گئے سو کام کریئے بچوں کے پیرنٹس کی طرف سے شکایت نہیں آئے جیسا کام کریئے جی جی

جی

جی پیسوں کی فکر مت کریئے آپ پیسے آپ کو مل جائیں گے ٹائم پہ لیکن کوالٹی اچھی رکھئے کپڑوں میں جی جی جی جی اچھی بات ہے ٹھیک ہے میں امپلائی کو جو ہے سو ایڈوانس دے کے بھیجوا دیتا ہوں آپ جو ہے سو ایڈوانس کلیکٹ کر لے کے جو ہے سو جو ریڈی ہو گئے ڈریسیز وہ بھیج دیجئے جی اچھی بات ہے ٹھیک ہے شکریہ